हमारा देश आगे बढ़ना चाहिए हमें शिक्षा की ज़्यादा ज़रूरी है हमें पढ़ना चाहिए हमें पढ़ लिखकर आगे बढ़ना चाहिए सबको भी पढ़ना चाहिए पढ़कर देश का नाम रोशन करना चाहिए इस्कूल में भी पढ़ना चाहिए इस्कूल ओह इस्कूल को पहले नहीं था अब इस्कूल बन गया है इस्कूल में पढ़ाई हो आज कल पढ़ाई का ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है अगर हम शिक्षा न हो तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे शिक्षा पढ़कर शिक्षा होना भी ज़रूरी है शिक्षित के लिए हमारा जीवन व्यर्थ है अगर शिक्षा न हो तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे शिक्षा में हमें आगे बढ़ना चाहिए बच्चों को भी पढ़ना चाहिए बच्चे पढ़ लिखकर आगे बढ़ें बच्चे देश का नाम रोशन करें देश का नाम रोशन करे हमें शिक्षा शिक्षा ज़्यादा ज़रूरी है अगर हमारे शिक्षा अगर हमें शिक्षा न मिले तो हम इस शिक्षा के बिना अधूरे हैं अगर जिन्हें शिक्षा नहीं प्राप्त है कोई काम करता है या कोई पढ़ लिखकर नौकरी करता है नौकरी करके आगे बढ़ता है तो कोई जॉब करता है और जो न पढ़ते हैं वही औ कोई लेबरेयाना करता है तो कोई मिस्त्रियाना करता है देश हमारा आगे होना चाहिए आगे बढ़ना चाहिए देश देश हमारा आगे बढ़ना चाहिए भारत का नाम रोशन होना चाहिए शिक्षा के बिना शिक्षा के बिना कोई भी काम ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि शिक्षा के बिना शिक्षा होना ज़्यादा ज़रूरी है ऐसी शिक्षा शिक्षा में लोग आगे बढ़ते हैं शिक्षा प्राप्त करिए शिक्षा अगर न हो तो आप किसी भी काम के नहीं हैं शिक्षा हो शिक्षा का होना ज़्यादा ज़रूरी हमें पढ़ना चाहिए पढ़ लिखकर आगे बढ़ना चाहिए माता पिता का नाम रोशन करना चाहिए माता पिता का सर ऊँचा करना चाहिए हमें पढ़ाई में आगे बढ़ना चाहिए पढ़ लिखकर देश का नाम रोशन करना चाहिए पढ़ाई सबको पढ़ना चाहिए क्योंकि पढ़ लिखकर आगे बढ़ना चाहिए आगे बढ़कर देश का भी नाम रोशन करिए और अपने परिवार का भी नाम रोशन करिए अगर पढ़ लिखकर देश का भी नाम रोशन करिए